हाल फिलहालमे एकटा हम पङ्खा लेलहुँ हँ पङ्खा बहुत नीक चलैए बहुत नीक हवा दए यऽ आवाज जे छै कम यऽ हवामे लेकिन हवा बहुत जादा देइए